हमारे द्वारा मनाए जाने वाले कुछ त्यौहार हैं जैसे बछवारस गणगौर सातुड़ी तीज हरियाली तीज आदि त्यौहारों के दिन हम बहुत ही ज़ोर शोर से इन त्यौहारों की तैयारी करते हैं जैसे गणगौर के दिन हम महिलाएं गणगौर का त्यौहार बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाती हैं देवी पार्वती और गौरी से प्रार्थना करती हैं कि वह हमें भरपूर बसंत ऋतु का आशीर्वाद दें जो की फ़सल से भरा होता है साथ ही हमारे वैवाहिक सद्भाव भी हैं वे देवी हम देवी देवता से अपने पतियों के लिए अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र का आशीर्वाद देने का आग्रह करते हैं